ते अस घर इंया चुल्ली च रूट्टी बनाने आं चुल्ला बी ऐ साढ़े घर अस ग्रांऽ दे रौह्ने आह्ले आं मी ग्रांऽ दी रौह्नी आह्ली ते चुल्ला बी ऐ ते इंया गैस हीटर बी हैन ते चुल्ले च अस फुलके बनांदे रौह्ने जियां दादू मेरे लेकिन ओह् उनेंगी जादा रूट्टी चुल्ले दी पसंद ऐ ते मम्मी जेल्लै साड़ियां रूट्टी बनादिया न चुल्ले च ते केह् करना जेह्का पैह्ला फुल्का साढ़ा होंदा ओह् अस मतलब इंया ओह्दे बिच्च आखदे अग्गी च पांदे पता नि केह् होंदा इंया केश करदे न फ्ही अस केह् करने आं ग्यासन बनाने आं गौ माता आस्तै ग्यासन बनाने निक्के निक्के इयां पंज छे बनाई ओड़े फिर ओह् गौ माता गी देना फिर ओह्दे बाद अस बाद इच अस फुलके अपने बनाना शुरू करी ओड़ने फ्ही जेह्का पैह्ला फुलका इंया भगवान गी भोग लोआई ओड़ना पैह्ले फुलके दा ते ओह्दे बाद इच रुट्टी शुट्टी बनाई ऐ ते इक लास्ट ओह्दे बाद फिर असें केह् करना लास्ट च कुत्ते दी रुट्टी बी बक्खरी अलग बनाने आं अस इंया भला इंया बनाई ओड़नी भला एह् असें कुत्ते ताई इंया साइड उप्पर बनाई ओड़नी रुट्टी ते ओह्दे बाद लास्ट च केह् करना के जेह्का आखदे कि लास्ट फुलका जेह्का ओह् तवे कन्नै थोह्ड़ा ओह् करदे ने ते चुल्ली च रुट्टी दा जेह्का स्वाद ऐ ओह् इन्ना फुलके मतलब गैस जां हीटर उप्पर शैल नेईं बन्नदे हैन ते ग्रांऽ दे लोक इं'या बी जादा चुल्ली दी रूटिया खाना पसंद करदे क्योंकि ओह् पैह्ले दे बी चुल्ली दियां रुटियां खंदे न गैस हीटर ते चलो हून आए न इद्धर ते जेह्की चुल्ली दी रूटी दा स्वाद ऐ ओह् रुट्टी ओ स्वाद गैस जां हीटर दी रुट्टी दा नेई ऐ ते साढ़े घर बी जिन्ना हून पैह्ले फुलके बनदे रौंह्दे फ्ही जेल्लै टोडे दा आई जंदा सीज़न ते जेल्लै टोडे बनाने ओह् टोडे जिन्ने स्हेई चुल्ली उप्पर बनी सकदे ओह् हीटर उप्पर नेईं सकोंदे जां केश बी एह् बुजुर्ग आदमी चापने होन जां चबाने होन ते मुश्कल आई जंदी उनेंगी पर जेह्की चुल्ली दी रुट्टी ऐ ओह्दे कन्नै ऐ एह् मतलब कि शैल फुलका जेह्का टोडा एह् मम्मी बनांदिया न ते मम्मा ने फुलके अस कदें कुदै हीटर गैसे पर बनाह्गे पर टोडा जेह्का अस चुल्ली उप्पर गै बनाने आं क्योंकि साढ़े जेह्के दादू ने ओह् चुल्ली दी गै जादा रुट्टी खाना पसंद करदे न ते अस टोडे बगैरा बी उद्धर गै बनाने आं जादा टोडे दा स्वाद जेह्का चुल्ली च ऐ ओह् गैस हीटर इच स्वाद होंदा नेई ऐ ते टोडा होए ओह्दे कन्नै सर्दियें च कड़ी होए जां किश बी होए खाने दा स्वाद गै किश होर ऐ इंया ते साढ़ै रुट्टी अस इक नान होंदा जेह्के नान लांदे न ते मेरी जेह्की दादी न ओह् ना ओह् बनांदिया केश तंदूर आखदे न उसी ते ओह् बनांदे न ते ओह्दे बिच्च बी अस रुट्टी लान्ने आं उंदे बिच्च बी इंया मतलब समझी लैओ कि चुल्ली आह्ले लेखा गै होंदा पर ना इंया होंदा तंदूर थोह्ड़ा अलग ते अलग टाइप दा एह् थोह्ड़ा पर ओह्दे बिच्च बी जेह्की रुट्टी लगदी असें असें अपने घर बी तंदूर लाए दा ऐ अस नान लान्ने रौह्ने आं मेरी दादी आपे बनांदिया मिट्टी दा तंदूर बनदा ते मिट्टी दा बनदा बिच्च केश केह् करना ओह् मिट्टी होंदी ऐ इंया राड़ी मिट्टी होंदी ऐ ते बिच्च बोरियां मतलब ओह् निक्के निक्के टूकियै उनेेंगी ते मिट्टी च मिक्स करियै ते फेर ओह् तंदूर बनंदियां ओह् घर अस बनांदे रौह्ने तंदूर दादी बनंदियां ते अस तंडोर ओह् लान्ने आ बनदा शैल तंदूर लगदे इं'या पुल्ले पुल्ले नान लगदे ने स्हेई मतलब इं'या कोई खा ते इ'यां चेता करदा रौंह्दा कोई अस ते लान्ने रौह्ने आ साढ़े कोई बी आवै इक बारी जेह्का इक बारी खाई जा ओह् आखदे भई असेंगी दबारा आह्गे असें लाई देआ जेह्की चुल्ली दी रुट्टी ऐ ते ओह् रुट्टी दा स्वाद गैस हीटर दी रुट्टी च नेईं ऐ